بہار میں بہت ساری بڑی بڑی کاروباری تنظیمیں اور انجمنیں ہیں جو ریاست میں کاروبار کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ کاروبار ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں جوکہ ہماری ریاست کے کاروبار کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں خاص طور پر یہ کاروبار اور انجمنیں ہمارے لیے خاص طور پر تنظیموں کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے جیسے کہ لوگ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اسی طرح سے وومینز ایسوسیئیشن آف انڈیا اور نیو ٹریڈ یونین انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہمارے بہار میں بہت زیادہ مشہور ہیں اسی طرح سے چیمبر آف کامرس بھی یہاں پر جیسے رائج ہے انہیں کاروبار کے ذریعے سے ہمارے بہار میں ترقی کے راستے کھلتے ہیں اور ہمارے بہار کی ترقی کا رازان ہی کاروباری تنظیموں اور انجمنوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکا ہے آج کے دور میں ان چیزوں کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خاص طور پر اگر اس چیز میں تھوڑی بھی کمی آ جاتی ہے تو یقیناً ہمارے بہار میں ترقی کی راہیں مشکل ہو جائیں گی تو اس لیے ان کاروبار کا ہونا ہمارے بہار میں نہایت ضروری ہے